हॅलो आ हॅलो कोण उलयता आ

आ हॅलो हालो आ हॅलो आं येता येता येता ही बस खंय वयता हांव हांगा बिल्ला वयताले आरे पूण वास्को हांगा हांगा बरयले न्ही रे वास्को हय पूण तें बाबा आमका कशें कळटलें आतां खंयच्यान तुमची बस वयता खंयच्यान आमी देंवपाची तें आमकां क कळना न्ही आमी वास्को म्हणटरी चडली बसीन होय आता होय सारकें भिल्ला आतां खंयचे चिकले बस स्टॉपार सोडटा आतां फाटल्यान ना आनी आतां ती बस म्हाका रोकडी मेळटली रे बाबा आ किद्या मात्शें अर्जंट आशिल्लें म्होणोन आ पूण अशें कशें आसा आमी जाणटी मनशां आतां अशीं बसीर चडलीं तेंका त्रास न्ही हें हां तुमी किदेंय तरी हेजे बाबा हें करात रे किद्या जाणा आतां म्हाका म्हणलें तें भोगलें आनी कोणाक सामकें चड जाणटी तेंका जालें ना तेंच्यान भोंवपाक जायना न्ही आ हय पयशे गेल्यार वोसो टिकेट सुद्दां तुमी मारल्यार कोता येता पूण आमी सारकी पावपा जाय न्ही बसीर बसल्या म्हणटगीर आनी मागीर मेन म्हणल्यार आमचे कडेन फोन आसपा जाय कोण आतां लोंग हेजेर देंवता तेंचे कडेन मोबायल आसपा जाय दुसऱ्यो बसीचे टायम खबर आसपा जाय हेय आसता न्ही हय तुमी चडटना न्ही मात्शे जाणटे मनशांचो हेल्प करात रे हां चल आ आतां बस येतली कितल्याक येतली आतां बस आं तुमचें फाटा फाट सोदता न्ही बसी आ आ बरें आ बरें आ आ चल